असांजे घर में जेके वण ॿूटियूं उंगदियूं आहिनि जीअं त गुल गुलाब जा उहे असां पंहिंजे मंदर में भॻिवान ते चाणींदा आहियूं ऐं जेके फल थींदा आहिनि उहे असां प्रशाद जे रूप में कटे करे सभिनि खे ॾींदा आहियूं ऐं असांजे घरु वण ॿूटियूं थोरी वधीक ई थींदियूं आहिनि त असां उहे फल ऐं जीअं जेके बि असांजे हिते ग़रीब आहिनि ग़रीब ॿार आहिनि असां उन्हनि खे उहे फल बाटे ईंदा आहियूं जीअं त सूफ़ ऐं असांजे घर केला आहिनि नारेल आहिनि उहे असां ग़रीबनि में ॾेई ईंदा आहियूं ऐं जेकी ॿिया गुल असांजे घर उगंदा आहिनि उहे असां थोरा मंदर में ऐं थोरा पंहिंजे सजावट में कम आणिंदा आहियूं तुलसीअ जा पता असां केॾी महिल बीमार थींदा आहियूं त ओॾी महिल ॿारनि खे दवा जे रूप में विझंदा आहियूं जीअं असांजे घर में निम जो वण आहे त निम त ॾाढो ई कमु ईंदो आहे असांखे असां गर्म पाणीअ में निम जा पता विझी करे सनानु कंदा आहियूं त असांजे घर में के काई बि बीमारी न ईंदी आहे ऐं कची निम जेका नंढा नंढा पत्ता आहिनि उहे खाइण सां त असांजो शरीरु तंदुरुस्त रहंदो आहे ऐं असां उन जे हेठां वेही करे सुठी ऑक्सीजन प्राप्त कंदा आहियूं